السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خیریت سے ہیں خالد صاحب جی اللہ کا کرم ہے الحمد للہ ایک طالب علم کے بارے میں آپ سے آج بات کرنی تھی کلاس میں تو کبھی موقع ملتا نہیں ہے ان کے بارے میں چونکہ وہاں پہ وہاں پر کیونکہ کچھ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں تو کبھی میں نہ تو آپ کو کھل کے بول پایا اس کے بارے میں اور نہ موقع ملا آپ تو جانتے ہی ہوں گے وہ جو آفتاب نامی ایک طالب علم ہے ہاں شاید کبھی آپ نے ان کا قرآن بھی سنا ہوگا وہاں پڑھتے ہیں ہمارے پاس تو وہ وہ تھوڑے کمزور ہیں اس سلسلے میں یعنی اردو بھی ان کی صحیح مضبوط نہیں ہے اسی طرح آپ عربی میں دیکھیں گے قرآن وغیرہ تو پڑھ لیتے ہیں بہت اچھے سے آواز بھی ہے ماشاء اللہ لیکن نحو صرف وغیرہ اردو زبان پہ خاص کر کیونکہ آپ کو پتا ہے ہمارے وہاں کی زبان بہت کمزور ہے اس میں جو اردو پہ بھی دھیان دینے کی ضرورت ہے تو کیسے کیا کیا جائے اس کا آگے ایگزام بھی آ رہا ہے آپ اس کا کوئی سیلوشن بتا دیجیے کوئی حل بتائیے جی جی جی جی صحیح میں یہ سوچ رہا تھا کہ دیکھیے آپ ان کے بیک گراؤنڈ سے شاید واقف ںہ ہوں بہت کمزور ہیں مطلب ان کا جو بیک گراؤنڈ پیچھے ہے تو اگر آنے والے امتحانات میں وہ فیل ہوتے ہیں تو اس کا بہت اثر پڑے گا ان پہ بھی اور اس کے گھر والوں پہ بھی وہ جس جس میں کمزور ہیں نحو میں صرف میں اور اردو میں یہ تین چیزیں جو ان کی ہیں اور ساتھ میں قرآن کا تو ہے چل ہی رہا ہے میرے پاس ان کا تو آپ کچھ خالی آپ کچھ خالی وقت اپنا دے سکتے ہیں اس کو مطلب پڑھنے کے لیے کبھی اگر آپ نحو لے لیں کبھی مطلب جو ٹائم کلاس کے باہر کا رہتا ہے اس میں میں یہ چاہتا تھا کہ آپ آپ ان کو کچھ نحو کا پڑھا لیں صرف پڑھا لیں

جی جی ہوں ہاں ہاں ان شاء اللہ بہت بہت شکریہ آپ کا آپ کا بھی اس چیز کی طرف دھیان ہے میں سوچتا شاید آپ کا دھیان نہیں ہوگا میں ہی بتا دوں لیکن شکریہ آپ کا بھی اس طرف دھیان گیا ہے تو ان شاء اللہ پھر بات کر لیں گے جب ملیں گے تو وہ بعد میں فون پہ ٹھیک ہے شکریہ بھائی وعلیکم السلام